आ हॅलो सचीन रे पात्रांव ना ना जेवण धा ऑर्डर केल्ली पळय तें तुमी धाडलां तें कशें आसा की बरें तुवें सकाळ फुडें बेगीन रांदलेलें किंवा कालचें मिक्स केलां अशें किदें तरी करून तुमी धाडलां तें ताका वास मारता मरे बेळशेलां तें न्ही तशें न्ही तुमी पयशे बरोबर घेतले जेवण अशे पद्दतीचें तुमी लोकांक दिवप जाल्यार तुमचेर कोण विश्वास दवरतलो आनी अशे पद्दतीन जेवण जेवन दुयेंसां जालीं जाल्यार मागीर ताका जबाबदार कोण ना चूक जाली तें बरोबर आसा पूण तें अशे पद्दतीन तुमी करप हें हांव तुमची कंम्प्लेन करतां कळ्ळें फूड एंड ड्रग्सा कडेन कंम्प्लेन करता मागीर तुमका कयटलें किदें तें सगळे हे तुमी सारके वापरपा जाय न्ही लोकांक बरी सरवीस दिवपा जाय बरे पद्दतीचे जेवण दिवपा जाय पे करता लोक पयशे दिता पयशे दिवन जेवण घेता त्यामुळे अशे पद्दतीचें परत जावपा जायना हें तुमकां सामकें हांव स्ट्रिक्ट्ली सांगतां कळ्ळें आनी पात्रांवांक सांग पात्रांवा कडे दी मोबायल हा पात्रांव आतां हांव हाजे कडेन तुमच्या मॅनेजरा कडेन उलयला हांव पूण अशे पद्दतीचे जेवण तुमी धाडप हें तुमी कंम्प्लेन करतलो हांव आ

बरें आसा बरें